हलेओ जी जी हाँ आपके यहाँ से मैंने एक कार बुक करी थी जी हाँ हाँ मैंने बुक करी थी मुझे इंदौर जाना था हाँ अभी तो मैं पहुँच गया हूँ मैं हाँ मैं अभी सुबह पहुँच गया हूँ मैं रात में वहाँ से निकला था जी हाँ परंतु आपके ड्राइवर ने मुझे तीन हज़ार रुपए बोले थे और मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मुझसे पाँच हजार रुपए माँग रहा है जी हाँ तीन हज़ार रुपए में बात हुई थी भईया हाँ हाँ हाँ मेरी बात हुई थी उन्होंने तीन ही हजार बताए थे कि आप हाँ तीन हजार रुपए आप भुगतान कर दीजिएगा लेकिन अभी हम पहुँच गए हैं तो पाँच हजार रुपए माँग रहे हैं हाँ हाँ हाँ भई आप बात कर लीजिए वो ज़्यादा पैसे माँग रहे हैं ये तो गलत बात है भईया जी हाँ अब तो पहुँच गए हैं फिर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं वो तीन हजार रुपए ले भी नहीं रहे हैं बोल रहे हैं कि पाँच हजार ही लेंगे हाँ हाँ हाँ तो आप देखियेगा वो ज़्यादा पैसे माँग रहे हैं आप इनसे बात कर लीजिये फिर मुझे बताइये मैं इनको तीन ही हजार रुपए दे पाऊँगा मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा हाँ मेरी तीन हजार रुपए में बात हुई थी जी